हमरा सबके क्षेत्रमे मतलब खेत छै खलिहान छै पोखर छै खेतमे ओकरा व्यवसायिक उपयोग होइ छै कोई मकइ लगाए देलकै कोई धान लगाए देलकै कोई पटुआ लगा देलकै बादमे एकरो अच्छा सँ उपज करिके घरो पर आबै छै फेर ओकरा तैयार करिकऽ आदमी सब बेचे छै जाकऽ मण्डी छै बाजार हमरा सभके गुलाबबाग यहाँ पर वहाँ जाइ छै किसान सब बनाए कऽ एकदम अच्छासँ तैयारी ट्रिपल लोड करिकऽ आबै छै वहाँ जाके बड़का जे रहै छै व्यापारी सब ओकरा से बेचै छै जाके हो गेलइ अब पैसा हो गेलइ तालाबमे ढ़ेरी छै पाँच छओ गो तालाब छै हमरा गाँवमे जेकारमे सँ एक मछली पकड़ाबै छै मछली दै छै फेर ओकरा आबय चाय ढ़ेरी सब प्रकार सब आबय छै मछली ले जाबय छै बड़का फेर आबय छै महीनो बाद ले जाबै छै मछली सब बड़का बड़का मछली होइ छै तऽ बेचै छै जाके ढ़ेरी इहा मछली मार्केट छै पुरा मछली पुरा सप्लाइ वही से होइ छै अधिकतर आबै छै आ बाहरो से आबै छै लोकल वाला जादा डिमाण्ड रहै छै एतऽ इसीलिए लोकल जादा आदमी खाइ छै आ खेती चाउर मतलब हो गेलै खेती पटुआ होइ छै मकइ हॅं मकइ आधा होइ छै और मकइ जल्दी बिक जाइ छै बगले मे रहै छै जादा व्यापारी मिल जाइ छै मकइ लए मकइ